عام طور پر ہمیں ایک کتاب ختم کرنے میں سات آٹھ دن تقریباً تقریباً دس دن لگ جاتے ہیں اور ہم ہر دن اپنا وقت نکالتے ہیں دو گھنٹے کا عام طور پر کی دو گھنٹے کبھی تین گھنٹے بھی ہمیں مل جاتے ہیں اس کے بعد ہم دس دن میں تقریباً ایک کتاب ختم کرتے ہیں اور کتاب جو ہماری ہوتی ہے زیادہ تر حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی ہوتی ہے جیسے کہ ماذا خسر العالم قصص الانبیاء قصص النبیین القراۃ الراشدہ بہاؤ کے ساتھ چلے جاتے ہیں